असां पुटनि जी शादी में असां लाॾा चवंदा आहियूं छेॼ नचंदा आहियूं ढोकला नचंदा आहियूं ॿई ॿार छोकिरे ऐं छोकिरी खे छोकिरीअ खे मेंहदी लॻंदी आहे छोकिरे खे हेड सूंढ लॻंदी आहे असां नचंदा टपंदा आहियूं लाॾा चवंदा आहियूं हिकु सोन जो रुपयो ऐं हिकु वेलो भई नचंदा आहियूं असां ॿियो अॼु असांजे घर में शादी आहे शादी असांजे घर में आहे चवंदा आहियूं वरी सुरमो पायूं राति जो मु मुकुट बधी करे लाॾो वेंदो आहे छोकिरीअ जी ईंदी आहे नच टप थींदी आहे असां नाच नाच गाना ॻाईंदा आहियूं सभु ॼणा नचंदा आहिनि सभु ख़ुशी मल्हाईंदा आहिनि छोकिरीअ खे मेंहदी बि लॻंदी आहे तेलु सुरमो थींदो आहे छोकिरीअ जो बि ॻह वह पाईंदा आहियूं छोकिरीअ खे और छोकिरे जी कंवारि खे वञी करे ॻह पाईंदा आहियूं ॾाढी मौजु मस्ती कंदा आहियूं ढोकलनि सां नचंदा आहियूं सभु ॼणा सभु ख़ुशी मल्हाईंदा आहियूं